हँ हम बहुते लाइव प्रोग्राम देखने छी जेनाकि लऽ लिअ माधव राय जूली झा हिनकरसभके लाइव जे गीत गाबैत छनि प्रोग्राममे ओतय तक गेल छी लाइव गीत देखैत छी पवन सिंहके लाइव गीत खेसारी लाल यादवके लाइव गीत हम देखने छी लाइव प्रोग्राम मे गेल छी जेनाकि जेनाकि लऽ लिअ माधव राय सभके सभके लाइव प्रोग्राम होइत रहैत छै तऽ उएह सभमे जाइत छी अपन लाइव प्रोग्राम देख लैत छियै प पवन सिंहक सेहो देखने छियै आकाँक्षा दूबे सभके सभके लाइव प्रोग्राम प्रोग्रामसभ देखने छियै